आं मबाइलाव लिरनानै टाइप खालामनानै मोजां मोनो लेखा बिलाइयाव लिरनायनिख्रुइ मबाइलजों लिरनानै मोजां मोनो लिरनाया बे बावैसो बोसोराव जोबोरैनो सोलायबोबाय जाय समाव बिगियाननि गोनोखोनि दावगानाय गैयामोन बै समाव गोदो लेखा बिलाइयाव कलमजों लिरनायखौ बंसिनै नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव गोनोखो मुगायाव जौगाबोनायजों लोगोसे बांसिनै मबाइल लेपटप बायदिफोराव लिरनायखौ जोङो मोन्नो हायो